हमारे क्षेत्र में कई सारी सरकारी योजनाओं के बारे में बातें होती हैं जैसे कि प्रधानमंत्री उज्वला योजना या प्रधानमंत्री ग़रीब कल्याण योजना या प्रधानमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रधानमंत्री सिंचाई योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री बोरिंग योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना वैसे तो हमारे क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएँ आती हैं पर इनकी जानकारी हमें लक्ष्य से नहीं मिल पाती इस लिए हम इसका लाभ नहीं उठा पाते कुछ योजनाएँ तो ऐसी हैं जो हर परिवार को दी जाती हैं लेकिन यहाँ के प्रधान लोग हमें इन सभी योजनाओं का लाभ नहीं उठाने देते